अरे नमस्कार

जी जी

सर जो सुविधा है थोड़ा सा मौसम के वजह से है असुविधा के लिए ठीक है जो दिक्कत है थोड़ा सा मौसम जो यह है ना कोहरा है इतना कि की क्या करें डाईवर आगे दिखाई नहीं देता है डाईवर को और थोड़ा सा कंडेक्टर भी कंडेक्टर की तबियत भी गड़बड़ है कुछ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था क्या हुआ थोड़ा सा समझ कर चलिए आप भी सफ़र तो कर रहे हैं जगह मिल साइड लगाने की जो जगह होती है ना थोड़ा सा जगह जहाँ मिलेगा पासिंग जाने आने के लिए पासिंग मिल जाएगा तो हो जाएगा आपको कि दिक्कत होगा आप बोल दीजिए डाइवर सर कर देंगे अब थोड़ा सा दिक्कत तो है ही सब लोगों के दिक्कत है हम लोगों को भी दिक्कत हो जा रहा है मौसम है इतना खराब होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है नहीं तो दिक्कत तो होता ही नहीं है ठीक है प्रयास तो करेंगे अच्छा आपको मिले आने जाने की सुविधा कोई दिक्कत न हो ठीक है